अपन गाँवमे बहुत चिड़िआ छै कौआ मैना आओर कही बाहर शहरमे देखैके नहि मिलै छै हसनपुरमे देखै लए मिलै छै बाहरमे एक दूटा देखै लए मिलै छै हमरा गाँवमे बहुत मिलै छै मकइ तऽ रोपै छियै कीड़ा सब खाइ छै चिड़िआ कौआ सबटा बीछके खा लै छै मैनो खा लै छै बहुत चिड़िआ छै कौआ मैना कबूतर खरगोश सब चूहा सब मिलके खा लै छै कीड़ा खाइ छै धान रोपै छै धानोसब खा लागै छै खाइ छै कीड़ा सब खाइ छै मकइमे रोपै छै तऽ बहुत चिड़िआ छै कबूतर खरगोश मैना चील कौआ बहुत छै बहुत मोर छै सब छै